औ माब्लाबा माब्लाबा बेबादिनो सानो फालांगियाव ओंखारनो होननानै मानो होनबा आथिखालाव फालांगि जोंबो गोबां रां खामायनो हायो फारसेथिं न'खरनि हालोदखौ नायनानै होनोबो सानो आरो जोंहा न'खराव जेबो हेंथा होयाखै मानो होमबा दानि मुगायाव जेजोंबो रां आरजिनो हायो आरो फारसेथिं संनाया आंनि मानि मोजां मोननाय खामानि बा हुदा बेखायनो आङो मोनसे फिसा ह'टेल बेखेवनो सानदों आरो बेयाव बर'नि दोरोङारि ओंखाम ओंख्रि जाग्रा लेंग्रा संनायखौनो खालामनो सानदों आरो बियाव आङो जायगा नायनानै मानि बे हसफिटेल खाथियावनो खम बेसेनावनो मोननाय बादि मोजाङै ह'टेल खुलिनो सानदों बेहाय आरो बयबो हसफिटेलाव फैनाय मानसिफोराबो सोरहाबा गोबां रां गोनां बा गैयि गासिबो एफा एनैबाबो आंनि ह'टेलाव जानानै हेफाजाब मोनगोन गावबा गावनि उखैनायखौ सुफंनो हागोन होननानै आङो सानदों ओंखायनो आङो दा बेखौ बेखेवबाय बेखेवनाया ओमफ्राय संनाय खावनाया सोलिसिगोन आरो फैबाय थानाय समफोराव